असांजे थाणे ज़िले में घणियूं ही तकलीफ़ू आहिनि जीअं त थाणा में कलवा हिकु पॉइंट पंज लख झोपड़ियूं आहिनि ऐं घणा ई हेतिरा वीचारा ग़रीबु माण्हू आहिनि जेके रोज़ु भूख ते उथंदा आहिनि ऐं रोज़ ही भूख में सुम्हंदा आहिनि पोइ चाल में रहंदड़ माण्हू उन्हनि खे पाणीअ जी दिक़त थींदी आहे ॿ ॿ चारि चारि ॾींहं पीअण जो पाणी कोन ईंदो आहे असांजे थाणे ज़िले में आदमशुमारी वधियल आहे हिन ख़्यालु खां माण्हुनि खे रहण लाइ जॻहयूं बि काननि रस्ता सोड़ा आहिनि आवाज़ जो पॉल्युशन आहे हवा में त हिकु किस्म जो ज़हर फैलजी वियो आहे छो जो बिफती ऐं चारि फिती गाॾियूं वधी वियूं आहिनि तेल जी ख़प्त वधी वेई आहे ऐं माहौल में धुओ ई धुओ आहे ऐं हिकु ॿीं प्रॉब्लम आहे असांजे थाणे ज़िले में असां जूं लोकल ट्रेनयूं असांजी लोकल ट्रेननि में हमेशह उहे लेट ईंदियूं आहिनि ऐं जेके ऑफिस में वञण वारा माण्हू आहिनि उन्हनि खे दिक़त थींदी आहे कोई वीचारा माण्हू ट्रेननि मां कीरी पवंदा आहिनि घर्दीअ जे करे मां पंहिंजे एरिया जे लीडर सां हिकु इहा ही अपील थी कयां त महिरबानी करे उहे रस्ता वॾा ठाहिरायनि पाणीअ जी सुविधाऊं वधायनि ऐं खाधे लाइ जॻह जॻह ते लंगर लगाइनि ऐं ट्रेनुनि जी तैदात वधाइनि जय झूलेलाल